जी मैडम में को जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना है उसमें क्या क्या डॉकोमेंट्स लगेंगे मुझे मोबाइल नंबर जी जी ठीक ठीक ठीक है मैम मेरे फिर जैसे अकाउंट से पैसे वग़ैरह तो नहीं कटेंगे ना कोई दिक़्क़त तो नहीं आएगी आपकी बेंक की ओर से मेरा रोज़ का मैडम ट्रांजेक्सन रहता है पचास से साठ हज़ार रुपये जी जी जी मैडम मेरा रोज़ का ट्रांजेक्सन रहता है यहाँ से पचास से साठ

तो उससे कोई माइनस में तो नहीं जाएगा ना अकाउंट जी जी जी मैम मैं आती हूँ कल आपके पास डॉकोमेंट लेने लेकर तो मेरा और मेरी सिस्टर का भी अकाउंट खुलवाना है मैं आधार कार्ड पेन कार्ड समग्र आई डी फ़ोटोज़ जी जी ठीक है मैम मैं यह सारे डॉकोमेंट्स लेकर आ जाऊँगी और कल आप फिर मुझे मेरा अकाउंट खोल दीजिएगा ठीक ठीक है मैम और उसकी फ़ीस कितनी लगेगी मैडम ओके थैंक यू सो मच मैम डिटेल देने के लिए